गाँवके आदमीके रोजगारके भी कमी रहै छै ओहि खातिर भी कनिआँ नै मिल पाबै छै जीवनसाथी ओकरा खातिर धीरे धीरे शहरमे हरेक सुविधा मिलै छै रोजगारो रहै छै ग्रामीण इलाकामे तऽ किसानके बेटीसँ बेटासँ कोइ ब्याह करैले नहि जकरा रोजगार चाही वएह जे शहरमे दसो हजार रुपिआ कमबै छै ओकरे साथ शादी नीक कनिआँ मिलै छै आओर जे सब किछु आधासँ जादा आदमी आब शहरके ओर ही चलि गेल छै गाँवमे तऽ आब लागैय खालि जेना तैं दुआरे शादी ब्याह भी लोकके नहि भऽ पाबि रहल छै एहि दिक्कतके बहुत सामना करै छै रोजगार भी बहुत कम गाँवमे यऽ गाँवोके रोजगार हरेक तरहके कृषिपर ही आधारित जुड़ल छै कोइ छोट मोट दोकान खोलि लेने यऽ ओहिसँ ओहिसँ रोजगार भए नहि पाबै छै बहुत सुविधा भी नहि भेटि पाबि रहल छै गाँवोमे तैं लअ कऽ गाँवसँ युवा सब बाहर जाइए कमबैले अपन जीवन साथियौके लए जाइए अगर जे बाहर रहैय ओकरे नीक कनिआँ भेटैयै नहि तऽ आधासँ खराब ही कनिआँ भेटै छै ओकर बाद ई सब कम भी नहि भए पाबि रहल छै कोइ भी शहरके गाँवसँ नहि जोड़ि पाबि रहल छै ई कारण भी जीवन साथी नहि मिल पाबै छै शहर गाँवके भी कनेक्शन बहुत जरुरी छै ई कारण हरेक सुविधा हरेक चीज गाममे रहतै तऽ गाँवके युवा पीढ़ीके पसन्दीदा जीवन साथी मिलतै एहिमे दिक्कतके सामना नहि करै पड़तै ई कारण सरकारके भी आओर ग्रामीणके मुखिया सरपञ्च हरेक के विकासके देखैत हुवे गाँवके युवाके पढ़बै भी पड़तै जागरूक भी करै पड़तै शिक्षा भी बहुत जरूरी छै गाँवके युवा खातिर गाँवमे युवाके आधासँ बेसी गार्जियन मैट्रीके पढ़बै छै आओर बाहर कमबैले भेजि दै छै ओकर उ भी एक बहुत बड़ा कारण छै नीक जीवन साथी नहि मिलैके आओर दिक्कतके भी सामना तैं दुआरे करै पड़ै छै इएह कारण छै शिक्षा बहुत जरुरी छै गाँवके लिअ भी इसकुल बहुत अच्छा होना चाही गाँवके सुविधा रोड आओर पानि हरेक चीज बिजली भी मिलतै तबे गाँवके युवाके जिन्दगी सुधरतै स्वास्थ्य भी जरुरी छै तैं दुआरे नि आइ काल्हिके गार्जियन गाँवमे शादी करै लए नहि चाहै छै इएह खातिर दिक्कत करै पड़ै छै युवाके ग्रामीण इलाकाके युवाके बहुत कष्ट छै सरकारके भी एहिपर गौर करै पड़तै सब सुविधा गाँवमे नहि पहुँचि पाबै छै तैं दुआरे युवा पीढ़ी गाँवके दोसर जगह जाइ छै कमबैले ओतयसँ अबै छै तैं दुआरे गाँवमे भी कनिआँ सब ककरो नहि रहै छै खालि बूढ़ माय बाप रहैय गाँवमे आओर सब छोरा सब शहर धरि लेने छै तैं दुआरे ओकरो शादी ब्याह सब नीकसँ होइ छै सरकारके बसनाइ पसन्द जाहि लअ कऽ शहरमे बहुत तरहके सुविधा छै स्वास्थ्य छै पानि छै हरेक तरहके टेक्नोलॉजी सब बढ़ि रहल यऽ शहरमे ई कारण जीवन साथी सब वहाँ भी रहि रहल छै